हां आऊं बोल्ली सकनी पंज कोई तरीकां पैह्ली तरीक होई जि'यां होइया पंज नवम्बर दूआ होइया चार नवम्बर त्रीआ होइया चार दिसम्बर चौथा होइया दो फरवरी पञमां होइया नौ फरवरी